اگر مجھے انتخاب کرنا پڑے تو میں اخبار کے تجزیاتی یا رائے کے حصے پر مزید پڑنا چاہوں گا اس حصے میں مضامین عموماً گہرائی اور تنقید کے ساتھ موضوعات پر تبصرہ کرتے ہیں جو مجھے مختلف نقطۂ نظر سمجھنے اور مسائل کی پیچیدگیوں کو بہتر طریقے سے جاننے میں مدد کر دیتے ہیں اخبار کا تجزیاتی یا رائے کا حصہ جسے عام طور پر اداریہ یا کالم کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگتا ہے یہ حصے عام طور پر خبروں کے واقعات یا مسائل پر تفصیلی تبصرہ اور تجزیہ فراہم کرتے ہیں جوکہ خبروں کی سطحی تفصیلات سے آگے بڑھ کر گہرائی میں جاتے ہیں تجزیاتی یا رائے کے حصے میں تفصیلی تجزیہ اور متوازن نقطۂ نظر پیش کئے جاتے ہیں جو خبریں سمجھنے میں مدد دیتے ہیں یہ حصے عموماً عموماً موضوعات کی مختلف جہات پر غور کرتے ہیں اور اصل مسائل کو واضح کرتے ہیں جس سے میں بہتر طور پر سمجھ سکتا ہوں کہ کوئی خاص واقعہ یا مسئلہ کیوں اور کیسے پیش آیا یہ معلومات نہ صرف معلوماتی ہوتے ہیں بلکہ سوچنے اور مختلف نظریات کو سمجھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں